اردو زبان ایک بہت اچھی لینگویج ہے اس لینگویج کو زیادہ تر لوگ استعمال کرتے ہیں میرے گھر میں تو اردو لینگویج پہلے زمانے سے میرے باپ دادا کے زمانے سے چلی آ رہی ہے میرے گھر میں سبھی لوگ اردو لینگویج کا استعمال کرتے ہیں اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ آس پاس کے بھی زیادہ تر لوگ اسی لینگویج کا استعمال کرتے ہیں اور کچھ دیس مسلم دیس ہیں جیسے عراق ایران پاکستان ان دیسوں میں تو اردو ہی بولی جاتی ہے اور عربی بھی بولی جاتی ہے اور میڈیا وغیرہ بھی وہاں کی اردو ہی بولتی ہے اور وہاں کی چیزیں جتنی بھی تعلیمیں ہیں اسکول کالج یونیورسٹی ہیں ان سب میں بھی اردو لینگویج کا ہی استعمال ہوتا ہے اردو لینگویج بہت اچھی لینگویج ہے اور اس لینگویج کو سب بچانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ یہ لینگویج آگے تک چل سکے